हेलौ सोर औ सोर आदसा सार आङो सारआ चिरां डिसट्रिकआव मावनाय हिसाबै आङो बाव माखासे जबनि थाखाय भेकेन्सिफोर ओंखारदों नामा बेखौसो सारनिफ्राय मिथिनो लुबैनानै आङो लुबैदोंमोन आरो औ सार औ औ सार औ औ ग्रेजुवेट जाखानाय आं दङ सार दङ औ औ औ

औ औ औ औ

औ सार औ औ औ औ

औ औ औ औ औ औ औ औ आदसा

औ औ

औ सार औ

औ औ औ औ औ औ औ औ औ औ नंगौ सार

औ औ औ औ औ औ औ औ औ औ औ औ औ औ

औ सार औ

औ औ

औ औ औ औ सार

औ औ औ औ औ औ औ औ आदसा दे सार औ दे औ औ औ औ औ औ औ औ औ औ दे धैनबादसै सार दे थेंकिउ